अटल अमृत योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वास्थ्य योजना है जो कि लगभग दो हजार पंद्रह में शुरू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य आपदा और बहुत बुरी बीमारियों से प्रभावित लोगों को बचाना होता है और इस योजना का प्रभाव बहुत लोगों तक पहुँचा और इसका प्रभाव बहुत लाभान्वित रहा इस योजना के तहत लोगों को निःशुल्क चिकित्साएँ और सेवाओं का लाभ मिलता था इसके अंतर्गत गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को चिकित्सा खर्चों की आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी और इसमें योजना बीमारियों के खिलाफ बचाव इलाज के लिए महत्वपूर्ण चरण उठाती थी ताकि लोगों को आपदाओं के समय सहायता प्रदान की जा सके और इस योजना के तहत जन स्वास्थ्य प्रबंधन के क्षेत्र में नवाचार और सुधार भी किए जाते थे ताकि लोगों में जागरूकता बढ़ सके और इस योजना के तहत कौशल्य मानव विकास मंत्रालय द्वारा जब प्रबंधन लागू किया गया था इस योजना में अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए और निःशुल्क इलाज करने के लिए लोगों को लाभ दिया गया